گڈ مارننگ سر جی سر میں ٹاٹا نیکسون کار شاپ سے بات کر رہا ہوں بتائیں

اچھا اچھا ٹاٹا نیکسون اصل پیٹرول ون پوائنٹ ٹو لیٹر اور ڈیزل بھی ون پوائنٹ فائیو لیٹر کا ہے یہ الیکٹرک بھی آتا ہے اور سیفٹی جی سر الیکٹیشن ہے الیکٹیشن ہے ہاں سیفٹی ریٹنگ جو اسے اپنے محفوظ گاڑیوں میں ایک بناتی ہے اس کی جو سیپ انجن کا پاور ایک نمبر ہے اس کا بہتر کلر رہے گا گرین بوٹل گرین رہے گا

یہ گاڑی بہت اچھی گاڑی ہے اور فائیو اسٹار گلوبل سیفٹی ریٹنگ ہے اس گاڑی کی جو اسے اپنے سب سے محفوظ گاڑیوں میں سے ایک بناتی ہے جدید سسٹم کے ساتھ ساتھ انچ کا ٹچ اسکرین بھی گاڑی کے اندر موجود ہے کروز کنٹرول ہے کلائیمٹ کنٹرول ہے اور ایپرمیم آپ ایپ ہوسٹلی ہے پیٹرول ورزن تقریباً ٹوئنٹی پوائنٹ سیونٹی کلو میٹر فی لیٹر ہے ڈیزل وزن تقریباً اس طرح ہے

جی جی بہت بہتر رہے گا آپ کے لیے جی سر ٹھیک ہے سر آپ میرے پاس آئیے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی شکریہ تھینک یو